अहाँ सहरसासँ बजै छी होटलसँ हमरा ओहिठाम चावल मछली ई सभ मँगेने रहै पाँचटा कुटुम्ब अयलै रऽ अहाँके दुआरे हमरा बेइज्जती भऽ जेतै नहि एतय तऽ हमर पाहुन आपस चलि जेतै से नहि तऽ हम अहाँ पर कानूनी कार्यबाही करब से अहाँ जल्दीसँ माँग भेजूँ नहि तऽ तखन अहाँक हमर पाहुनसभ आपस चलि जेतै तहन तऽ कष्ट होयत हमरो अहाँ सँ इएह आग्रह करब अहाँकेॅं जे जल्दी भेजू